सुर्या धर्मा ललिता मनीश मनीशा रितेश प्रिती सुविद्या सत्यवान कुंदा सुदिक्षा संदर्श अशोक कांता लिला जैमिता अनुभव आनंद सुनंदा अनिकेत रेनुका शोबा सुदाकर विशाखा जितू

दिवेश दिप्तेश

सुदेश समृध फ्रांसीस थोमास प्रकाश अंकूश नयन शुभम रोहन रमेश वासंती यतीशा अनुष्का

प्रकाश सुरेश शिवराम अनिल कुशन विष्णू दादी तारा वामन तारामती दिपेंद्रा राजू पान्नाथ कायतान इंदू काशिनाथ वासुदेव शोभा सुकांती

गिरीश सिता अर्चना विश्वास समिती रुपा यमिनी सोनाली

शानू विजू चंद्रकांत प्रेमानंद शशिकांत अमीर शशी सुमन शशिकला रेखा

रोहिनी रोहिदास आशिश आशिश राया मारुती गणेश संदीप राहूल मारिया अनीता प्रतिक्षा एना पिटर लॉरेस तुकाराम

आतीफ

फ्रांसीस उमेश निशा मीना थोमस मार्टीन मोनिका मॅथ्यू मायकल मोंटी नेतालिया पावल पावलो फिलीप अनुजा रेचल सिल्वेस्टर झेवियर सायमन जॉन एलिझाबॅथ जोजफ सागर पुष्पा समीर संकेत सुनंदा जेम्स जॉकीम मॅरी लाजार शांती शकुंतला शकुंतला मिताली मितेश लिना सोनम सोनाली

पुष्पा महेश चंद्रेश रमेश

काशिनाथ

प्रजोत पांडू देवदत दिशांत गजानन कामर्थ किशोर लिक्षिता कृतीका मनीक मोना कामेश्वर दर्शना निलम नयन निकिता नेत्रा

अजय प्रशला प्रसाद प्रिया अक्षय रचना रिया सादना सायली श्रावणी उदय संतोश संतोशी रिना रिमा अमर साईशा साईश्री सप्रेश सरिका शिला अमित श्रीशा शिवम अमोल सिंथिया सिया सादिया आंजुलो सुलोचना अनारिना कमला कमलनाथ गोपीनाथ वासुदेव अमोग जयेश शुभम एनथनी वॅन्सिला विनीता विद्यानद विनोद अनूज सोहम यादंत वेदांत लक्ष्मण कायतान कामील रोजी लुईस लुईस एकनाथ चंद्रू चंद्रेश झेवियर

विनोद विश्रांत गिरीश

साईशा सुशांत प्रितेश महादेव नितू सर्वेश गौरेश अनुभव प्रतीक प्रशांत यश उमेश भावना शैलेश अवयुक सुनीता समर्थ अरविंद

शंबू चेतन केवीन

अनिरूध अद्रीक चिराघ आत्माराम नेहाल रजत रोहीत त्रीश रोहान सियान आत्माराम महेशा सिया रिया दाय दाजी दामू ध्रूव केफ शुभांगी शिवांगी दत्ता शिवानी कॅवीन दत्तराज दिपा पुजा रविराज दिपक बिंदिया सायराज उदय दिविशा